घूमने के प्रक्रिया में जो कहना है हम लोग अक्सर साल में दो बार तीन बार बाबा वैद्यनाथ के धाम हम लोग पैदल यात्रा करते हैं कावण ले कर और वहाँ से फिर हम लोग का सफर आठ सात से आठ रोज का दूर मने सफर होता है औ पैदल यहाँ से बाबा के यहाँ सुल्तानगंज से जल बुझे और पैदल झूमते हुए बाबा वैद्यनाथ के दरबार में गए बाबा का दर्शन किए वहाँ से फिर बासुकीनाथ के लिए निकले वहाँ भी बाबा हैं वहाँ भी बाबा का दर्शन किए उस के बाद हम लोग वहाँ से निकले बंगाल में पड़ता है तारापीठ तारापीठ वहाँ भी जाते हैं वहाँ भी यानी कि काली जी का वहाँ पर भव्य मन्दिर है वहाँ दर्सन करते हैं हम लोग घूमते फिरते हैं फिर वहाँ से आते हैं और चित्रकूट हुआ तपोवन हुआ ये सब सारा में घूमते ऊमते फिर बाबा के यहाँ आते हैं फिर बाबा का दर्शन लिए इन्जॉए किए और फिर घर आते हैं ऐसा भी होता है जो बीच बीच में यानी कि घूमने का लम्बा भी मौका मिलता है जैसे कि वैष्णो देवी हुआ वैष्णो देवी भी जाते हैं हम लोग वहाँ आठ से दस रोज का टाइम लगता है और वहाँ जो है आठ से दस रोज का टाइम लगता है वहाँ भी बहुत अच्छा नज़ारा है उस नज़ारा का आनंद बख़ूबी आनंदमई हो के उठाते हैं उस का घूमते हैं यानी कि अ वैष्णो देवी वैष्णो देवी जब चलते हैं हम लोग चढ़ना शुूरू करते हैं पहाड़ पर तो आधे रास्ते में माता का मन्दिर है आधे रास्ते में माता का मन्दिर है और लास्ट लास्ट करने के बाद बाबा भैरवनाथ का मन्दिर है बाबा भैरवनाथ का दर्शन किए फिर हम लोग आए प्रसाद जो होता है उस का जो सिस्टम होता है वो सब करते उठते हुए उस के बाद जो है ज्वाला जी गए ज्वाला जी गए वहाँ भी फ़िर घूमे फिरे और उसके बाद जो है हम लोग घर आते हैं कुछ कभी कुछ दिन पहले ऐसा भी हुआ जो काम करने के लिए भी मजदूरी समझिए या जो समझिए निकले कमाने के लिए गए थे वहाँ पंजाब लुधियाना लुधियाना में एक शहर एक शहर वो पड़ता है जिसका नाम है लाडवा वहाँ पेपर मिल में लगभग डेढ़ दो साल काम किए सुपरवाइजर का लेकिन वहाँ काम करने से जो हमको मिला मजदूरी उस मजदूरी से यहाँ का परिवार सही अच्छा ढंग से नहीं चल पाता था इसलिए हम जितना वहाँ कमा रहे थे उतना हम कोशिश करते हैं जो घर पर ही कमाएँ अच्छे से रहें जो उतना दूर जा के जो कमाएँगे अगर घर पर ही उतना कमा लिया जाए तो उतना दूर जाने का क्या जरुरत और बीच बीच में बहुत सारा जैसे कि नेपाल भी कभी जाना होता है वहाँ भी घूमने जाने जाना हुआ वहाँ भी जाते हैं जब बाबा धाम का दूरी बाबा धाम का दूरी तय करते हैं वहाँ से रिटर्न जब होते हैं तो बीच में एक मन्दिर है अशोक धाम अशोक धाम वहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है वहाँ भी घूमते हैं उस का नज़ारा का लुत्फ़ अच्छे ढंग से उठाते हैं और फिर घूम घाम के जैसे जो हुआ उसके बाद फिर घर आते हैं घर आते हैं उस के बाद फ़िर और समस्तीपुर दरभंगा और मुज़फ्फरपुर और पटना ये सिलसिलावार तो लगा ही रहता है आने जाने का तो यही सब है यही सब घूमने का आनंद है और घूम फिर के अपना और टाइम को पास कर करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं